میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ گاؤں کے لوگ زیادہ تر کاروبار سے دور رہتے ہیں وہ کھیتی باڑی پر زیادہ دھیان دیتے ہیں کیونکہ اس میں سے اکثر کسان ہوتے ہیں لیکن موجودہ وقت میں کاروبار کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے اس لیے میرے گاؤں میں مختلف طرح کے کاروبار کیے جاتے ہیں لیکن چونکہ میں سمانچل کے اس ضلعے سے تعلق رکھتا ہوں جس کا نام ارڑیا ہے تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ ارڑیہ ان علاقوں میں شامل ہے جہاں زراعت ایک اہم ذریعۂ معاش ہے اس کے ذریعے ہی لوگ اپنا گھر چلاتے ہیں اور کاروبار میں دو طرح کے کاروبار کیے جاتے ہیں ایک کا تعلق ہمارے کھیت سے ہے تو دوسرے کا تعلق کپڑے وغیرہ کے کاروبار سے ہے ان میں سب سے اہم کپڑے کا کاروبار ہے کپڑے کے کاروبار نے ہمارے دیہات کے لوگوں کو بہت سپورٹ کیا ہے وہ کلکتہ سے اور دہلی سے کپڑے خرید کر لاتے ہیں اور پھر یہاں فروخت کرتے ہیں اس کاروبار کے بعد ہم بات کرتے ہیں مکھانے کے کاروبار کے بارے میں میں نے میں نے بھی اس میں ہم لوگوں نے کافی مدد پہنچائی ہے آگے بڑھنے میں مکھانے کے کاروبار سے کافی ترقی ہوتی ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اب لوگ الگ الگ طرح کے کاروبار کر رہے ہیں اور اس میں فائدہ حاصل کر رہے ہیں